पावसांत आमी झाडां कापतात आनी दुसरीं कडेन रोंयतात आनी ती कांपलेली झाडां तेंकां परत कोंब येता आनी उन्हाळ्यात झाडां जी आसात ती मरतात ती मरपाक नाका म्हणून आमी उदक घालतात आनी तेमकां उदक घालतकीर तेंका कोंब येतात